हमराके खाना बनाबै नओ क्लाससँ आबए छिऐ जे हमर मम्मी सिखेलके छै आओर हमर बहन सिखेलकै छै हमराके तऽ खाना बनाबै नहि आबए छिऐ पहिले बहुत रोअल छिऐ कि कहिआ एते खाना बनाबै पपा खूब डँटलकै छै कि कहिआ एतौ तोरा खाना बनाबै ससुरालमे कैसे बनेबौ खाना कि करबै तऽ कोइ करमके नहि छै छै पहिल बार तऽ रोटी बनेलकए छलेै